जेना हमरा एम्हर जगन्नाथ मिश्रा एगो नेता छलखिन ओ नेता एहेन छलखिन जे बहुत आदमीके नौकरीमे पैरवी केलखिन बहुत काला बजारी भी केलखिन बहुत की कहै चारा घोटालोमे छलखिन ओ लालू प्रसाद यादवके सङ्गे ओ घोटालो केलखिन जाहिमे बाबूजी सभ कहै छथिन कि जे जगन्नाथ मिश्रा एगो एहन नेता छलखिन जेकरा बारेमे कहल नहि जा सकैत अछि जे ओ काला बाजारी मे सबसँ बेसी हुनकर हाथ छलनि घोटालामे लालू प्रसादसँ मिलके ओ तेहन काज केलखिन जे हुनकर अन्तोगत्वा तेहन भेलनि जे ओ विधायक बहुत रहलखिन ओ मन्त्रियो छलखिन संसदोमे गेलखिन लेकिन हुनकर छबि जे छलनि जेना ललित बाबूके छवि छलनि तेना हुनकर नहि भेलनि ललित बाबू छलखिन एकटा ओहो छलखिन एकटा हुनके देल छनि झंझारपुरसँ लोकहा लाइन जे ओहि समयमे जे समयमे अंग्रेजके समयमे ओ लाइनके केलखिन ओ ललित बाबू हुनके देल अखनो छनि अखन पहिले ओ ब्रॉड गेज छलै छोटी लाइन आब तऽ ओ बड़ी लाइनमे भऽ गेलै हन अखन ट्रेन चालू गाड़ी चालू नहि भेलै हँ लेकिन अबै बला समयमे भऽ जेतै काज चलि रहल छै ओहि पर ललित बाबू हुनकर आ जगन्नाथ मिश्रा जे छलखिन से ओते सुन्दर काज नहि केलखिन लेकिन ओ काला बाजारीमे लालू प्रसाद से मिलके बहुत ही घोटाला बाज केलखिन ओ और हुनकर एहेन छलनि बहुत लोकके उपकार भी केलखिन ओ जेना नौकरीमे जे भी भागमे हुनका छलनि पैरवी पैरवी कऽ कऽ कऽ के लोकके घुसबै छलखिन और कहै छलखिन